उत्तर प्रदेश जे राजनीतिक व्यवस्था जे लाइ पंहिंजे माण्हूअ जी सामाजिक ऐं आर्थिक असमानता जे मुद्दे में सकारात्मक कार्यवाही कई पुनर पुनर्वीतरण नीतियां अपनाई ग़रीबी उन्मूलनि कार्यक्रम कया ऐं हिन सां गॾु अतिरिक्त न्यायिक उपचार कया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजिना कई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजिना बि शुरू थी वेई आहे